मुजफ्फरपुरमे चामुण्डा मन्दिर अछि जाहिमे बहुत ही अच्छा मन्दिर अछि जाहिमे विभिन्न प्रकारके लोक अबै छथि दर्शन करऽ आओर सबके मनोकामना पूर्ण होइत अछि आओर बहुत ही जगतजननी छथिन बाहर बाहरके लोक देश विदेशके लोक अबै छथि हिनकर दर्शन करऽ आओर दर्शन पाबिकऽ धन्य भऽ जाइत अछि आओर हिनके बगलमे बागमती नदी बहै छथि जाहिमे बहुत ही लम्बा नदी छथि जे गंगासँ सँ मिलल छथिन आओर ओहिके उपर पीपा पुल भी छै आओर ओइमे नावके व्यवस्था भी अछि अछि आओर सब ओइमे मनोरञ्जन करै छथिन केओ माछ मारि कऽ तऽ केओ नावपर बसिकऽ बहुत प्रकारके तरहसँ मनोरञ्जन करै छथिन आओर भी आओर भी मनोरञ्जन करै छथिन आओर मन्दिरके बहुत ही कैम्पस छै जाहिमे विभिन्न विभिन्न प्रकारके मेला रहै छै आओर आओर बहुत ही ढङ्गसँ हुनका ओइमे मनोरञ्जन कऽ सकै छी आओर बहुत ही प्रसिद्ध मन्दिर छनि बहुत ही प्रसिद्ध मन्दिर अछि चामुण्डा स्थान जाहिमे मैयाके मुण्डे खाली छनि आओर हुनकर सिर उच्चैठमे छै आओर बहुत ही जगतजननी छथिन सबके मनोकामना पूर्ण करै छथिन आओर ओइ मन्दिरमे जाके बहुत ही विभिन्न विभिन्न प्रकारके मनोरञ्जन कऽ सकै छी आओर बागमती नदीमे भी बहुत प्रकारके ओइमे सब मनोरञ्जन कऽ सकै छी बहुत आदमी माछ मारि रहल छथि तऽ बहुत आदमी नावपर बैसकऽ मनोरञ्जन कऽ सकै अछि